असांजे देश में अञा शिक्षा जे खेत्र में अञा घणियूं ई तकलीफ़ूं आहिनि जीअं ॿाहिरि जे देश में ॿार वॾनि वॾनि क्लासनि रूमनि में पढ़नि था प्रोजेकटरनि ते पढ़नि ता असांजे हिते अञा ओहिड़ियूं ई व्यवस्थाऊं न आहिनि ॿार बिना प्रोजेक्टर जे पढ़नि था ऐं सुठियूं टीचरियूं थींदयूं सुठियूं क्वालीफाइड टीचरियूं थींदियूं त असांजे देश जे ॿारनि जो जाम सुठो विकास बि थींदो ॿारनि खे सही शिक्षा बि मिलंदी सही राह बि मिलंदी ऐं असांजे देशमें वाधारो बि थींदो